आं पंदरां तरीक धोड़ी में अज्ज दी जनरेशन गी जंग जनरेशन गी एह् गल्ल समझाना चाह्ना भाई एह् जेह्ड़े न्यूज आहले जां जेह्ड़े मिडिया आह्ले न दसदे न कि फसल बड़ी होंदी ऐ एह्कड़ी दवाई पाओ एह्कड़ी खाद पाओ एह्कड़ी एह् करो एह् करो एह् कम्म बिल्कुल निं करेओ न्यूज ते मिडिया आह्ले न अपने पैसे बधाने आस्तै इंकम बधाने आस्तै लोकें ई मिस्गाइड़ करदे एह्दे कन्नै कोई बैनिफिट निं होंदा एह् इयां गै लोकें ई एह् खराब करदे न इस करियै तुस अगर ऐगरीकल्चर करना चाह्ंदे ओ ते इस न्यूज पर नेईं जाएओ एपना मां प्यो कोला सिक्खी दियां भाई ऐगरीकल्चर कियां होंदी इयां गै करनी आंजी नेईं जरा ओह्नै टैमा